हाँ हाल ही में मैंने कुछ दस दिनों के अंदर एक जियो का फ़ोन लिया है फ़ोन एकदम बेकार है वैसे ही बे फालतू में पैसे चले गए मेरे नेटवर्क भी नहीं देता है ये उसमें जियो की सिम डाली हुई है नेटवर्क भी नहीं देता घटिया किस्म का फ़ोन है बैटरी भी कम चलती है चार्जिंग भी बहुत स्लो होता है ये यूट्यूब चलाते वक्त मिस्टेक मिस्टेक आती है उसमें टच भी सही से काम नहीं करता उसका